नमस्ते भाई साहब अरे वो क्या पर्ची कटवाना है कितना पर्ची पर पैसा लगेगा तबियत बुखार आ रहा है तीन चार दिन से मुझको दवाई लेना है

हाँ

हाँ तो दो कोई बताया तो दो तीन दिन से बुखार आ रहा है ठीक नहीं हो रहा है तो डाक्टर के पास तो तो दवाई ओवाई अच्छा मिलता है अब आप आपका फीस कितना है अच्छा ठीक है तो मुझको पर्ची बना दीजिए तो ठीक है तो किसी तरह मेरा नंबर लगाइए पर्ची मुझको दे दीजिए दवाई ए के लिए दस बजे आ जाएंगे दस बजे दस बजे हो जाएगा

हाँ और घर में छोटे छोटे बच्चों को सर्दी जुखाम बुखार हुआ है दवाई मिल हाँ तो दवाई मिल सकती है हाँ हाँ दो तीन दिन से सब लोग परेशान हैं और अच्छा तो ठीक है कल ही आ सकते हैं तो दवाई बढ़ियां मुझको हाँ

हाँ हाँ मेरा एक छोटा बच्चा है दो तीन दिन से उसको बुखार आ रहा है ठीक हाँ ठीक है कल कितने बजे आ जाएँ

ठीक है ठीक है

अच्छा अच्छा ठीक है नमस्ते भाई सा